आंनि जिउआव आंखौ आइ आफाया उन्दैनिफ्रायनो आं एसे बुजिनो हानाय बा थाबायनो हानायनिफ्रायनो आंखौ फोरोंदों जोंहा जेन'बा हा हु दं माइ आबाद मावनो जिखुनु आबाद मावनो जोहा हा हु दङ ओंखायनो आंखौ हालवएनायानो होन जिखुनु आबाद मावनायानो होन माइ गायनायानो होन बिफां गायनायानो होन आंखौ आइ आफाया बेबादि फोरोंदों ओंखायनो आङो आंनि जिउआव आंनि गथ' गथायखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला मोजां न'खर सामलायनो थाखाय आंखौ आइ आफाया फोरोंलांदों आरो आङो आइ आफानि बेफोरबादि मावनाय दांनाय गासैखौबो आं दा सोलोंनानै दङ गासिबो आइ आफानि फोरोंनायखौ आं हाजोबाखैब्लाबो आङो मथामथि खावसेनि बांसिन आङो आइ आफा फोरोंनाय आयदा बा आखल आखुखौ आं सोलोंनानै दङ जेन'बा माइ गायनायानो होन फाथो आबाद मावनायानो होन जेन'बा बेसर आबाद सिबिं आबाद जिखुनु आरो बिफां लाइफां गायनाय जेन'बा मा बिफां गायोब्ला जोहा थाब थाब फाननानै बाहायनो थाखा फैसा बाहायनो मोनो बेफोरखौबो आंखौ आइ आफाया फोरोंलांबाय जेन'बा हमना लादो जोङो आरो मा बिफां गायोब्ला जोंहा गोबावसिम मोनजाबाय थायो बे बिफां फांसेनिफ्राय जोङो बेखौबो आंखौ फोरोंलांबाय नुबायबो आफामोनि आइमोनि मावनानै जानाय मावनानै थांनानै थानाय आरो मा मा बुस्थुखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेफोरखौबो फोरों लांबाय आंबो बेखौ मानिबाय मानिनानै आङो आइ आफा बुंनाय बादिनो बिफां लाइफांबो गायो जेन'बा जोङो गायदो जेन'बा औवाखौनो जोङो बांसिन दाम मोनजानाय बादि मोनो औवाखौ जोङो बुथारनोबो जानला मोनला हाया जोङो दा दानोब्ला जोंनो खालमासिनो हयथ'बा बे औवाया खिलिफिनगोन खिलिनानै जोङो फांसे बिफांखौ जुदि मोजां रोखोमै दोनबाय थायोब्ला बे फांसेयानो अनेख मेवाइ हरनानै अनेख देरो बेहाय जोहा दाथ' जोंनि औवानि दामा फांसे थसेयावनो साइथ थाखा दाल मोनो जोङो जोंनि जायगायावनो जोहा गडाउन बादि दंखायो नालाय फानग्रा लांग्रा दा साइथ थाखा दाल जोहा आरो ओरै बिजौ थाबावबाय मा मा थाबावबाय बिजौ अनेख फानजाबावो दा साइथ थाखायाव मथामथि जोंनि औवा थसेयाव एकस'थाखा जोहा फाननो हायो आरो दा सुबा मोनसे औवायाव खय दाल औवा थायो आरो आंनाव सुबासेल' नङा जों बिजोंबो सोलिनो हायो आरो जों मोनसे बिफांखौ जोङो फानबाय थानो हायो बिखौल' औवाया साबसिन आरो जोंनि थाखाय गय आबादफ्रा जाहैबाय एखमब्ला समाव थैयोबो एखमब्ला समाव बायोबो बारहुंखाफोर फैयोब्ला बेफोरनि थाखाय जोंहा फिथाय थायफुनाय समाव बायोब्ला जोहा लस जायो खमावनो गय आबादा जुदि थायनोब्ला पास सय बोसोर नांगौ जायो आरो दा बेहाय ओरैनो हाया गोदोना थानाय जायो ओरैनो लांदां जाखायो नालाय बे गय गायोब्ला सय हाथ सात हाथ गोजान गायोब्लासो गय आबो मोजां जाखायो बेहाय बाराबो मोजां बुयो आरो बाहाय बार नांनायाव बायनो गोरलै जायो दा ओंखायनो जोङो बेफोरबादिखौ बांद्राय मावाब्लाबो गयखौबो मावो जोङो एसे एनै बोसोराव जोङो बेजोंनो खामायनोबो हायो फोरोंनोबो हायो गथ' गथाय फोरखौ आरो जोङो मा बिफांखौ गायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो थाब थाब फाननो मोनो बिदिबो जायो जोङो जाहैबाय गाम्बारि बिफां फानोब्ला जोंहा सय साथ बोसोराव जोङो फाननो मोनो बेखौ हाफायनानै जुदि फानोब्ला आरो बैनो गोदान खिलिबावनानै आरो सय सात बोसोरजों जों फानबावनो मोनगोन आरो गाम्बारि बिफांआबो मोजां आरो गोबाव जोरनायनि बिफां नांगौब्ला नोंहा जेन'बा सालफोरखौ गायदो साल सिगुन सालाथ' गोबाव सम नांगौ देरनो खैरोफोर बिसोरबो गोबाव सम नांगौ देरनो ओंखायनो जोङो बांसिन गाम्बारिखौ बांसिन गोसो होयो जोंनि पाब्लिकफ्रा गायनायाव जोंनो माने मेइन नांगौआनो जाहैबाय जोंना गथ' गथाय न'खर सालायनो थाखाय फैसासो नांगौ नालाय जोंनो जोंहा साख्रि गैया बाख्रि गैया जों बेजोंनो मावनानै जानायसो नालाय साख्रि दङब्लाथ' अरजायामोन जों एफाग्राब टेनसन गैयामोन माने साख्रि दङब्ला जों मोजां मोजां बिफां दामि दामि बिफांखौ गोबाव समजों मोननाय एफोरबायदि बिफांखौ जोङो गायनानै गालांनो हायो आरो ओरैनो उनाव फिसौ फिसाफोरनि थाखाय दोननो होनना बुङोब्ला जों सालफोरखौ गायनानै दोननो हायो आरो गोबाव सम नुबायथानाय सिगुन बिफाङानो होन खैरो बिफाङानो होन बेफोरखौ गायनानै दोननो हायो दानि गथ'फ्राथ' माथो साल बिफांखौनो नुबावनायसो नंला बोरैब्ला बा जोंनि उननि गथ'फ्रा दा जोंनाव दङ आं गायदों गायनायालाय साल बिफांखौ बियो ओरैनो डेक'रेसन बायदि जानानै थाबाय आरो बेखौ जों मोनलांला मोनलांब्लाबो बे ओरैनो गलाय एक फुट देर फुट बिदिल' जागोन बेथ' जेबो माबायाव खामानियाव सोलि हैया बे ओरैनो बाख्ला गोजा जायो ओंखायनो जोंहा जोंनि फाननानै मोननाय थाब जों न'खर संसार सोलिनायाव मोजां जानांगौ नालाय जों बांसिन सय सातबोसोरजों मोननाय बिफांखौ जोंहा बांसिन गोसो होयो आरो जेन'बा गाम्बारि बिफां नो जिया बिफां होन बेफोरखौ थाब थाब फाननो मोनो बिफां लाइफांनि थाखाय आरो आरो मावनाया ओरैनो देहाफोरनि थाखाय थ' जोंहा मैगं आबाद मा आबादखौ जों मावखायो बेखौ जोंहा जथेसथ' जोंहा जोंनि जानायनि थाखाय जोंहा मावखायो फाननोबो हायो एसे एनै जोङो बिदि मावखायो आरो दा जोङो आइ आफा फोरोंलांनाय बायदियै जोङो जोंनि न'खर सालायनायाव जोंहा मा मा थेखा जायो बेखौ जोङो बिदिजोंनो जोंहा सालायलांनो हायो गथ' गथायखौबो जोङो बेजोंनो फोरोंलांनो हायो बै आबादफोरखौ फाननानै जा मोनो दा जों गथ' गथायखौबो जोंनिफाय साबसिन जा होननानै जों फोरोङो जों जेखौ मावदों बेखौ माव आरो नोंसोर जोंनिफाय साबसिन मावनो गोसो जानायखौ मावनानै ला जोंहा हा दङ एसेब्लाबो बेखौ होननानै जों बुङो आरो दा जोङो मा खालामनो जोंनि जा मावनाय जों बिजोंनो जाबाय थायो जोङो बेजोंनो जथेसथ' सोलिथ'नो हायो मोजां न'खर जायाब्लाबो जोंहा बेजोंनो एसे सोलिनो हायो मोजां न'खर सोलिलांथारनो गोसोब्लाथ' जोङो एखदम बिराद खस्थ' खालामथारबावनांगोन जोङो ओइ सानसेयावनो मथामथि जों रेस्ट गैयि मावनांगोन ओरै ओरै ओरै जों बिदि मावनांगोन आरो दा मा खालामनो जोङो जों गाव गावनि देहाखौबो एसे नायनांगौ जायो नालाय जोहा जथेसथ' जोंनि फिसा फिसौफोरखौ माबोरै फोरोंलांनो हागोन बे खिनि थोयो ओमफ्राय जोङो जोंनि जानायनि थाखाय जोंहा बांसिन गोसो होयो आरो जथेसथ' जोंना मानि एसे बोसोरसे मावनानै बोसोरसे मोनजानाय दा गथ' गथायफोरखौ जों बेजोंनो फोरोंलांनो हानाय आरो बै नेस्क्ट बोसोराव जोंहा बिदिनो आरो माबा मोनसे जालायगोन बिदियाव बांसिन जायो आरो जोंनि बर'मानसिफ्रा दा ओंखायनो जों बिदिजों बारा डेभेलपबो जानो हायाखै जागोन जानाया डेभेलप जायहा माने बुध्दि गोरों बिस्रा अनेख दङ जोंसो जायाखै जायहा दङ दं डेभेलप जायहा गैया गैया बिदि आरो